यनारों का छोटे पर उनको उनको अच्छा से खिला पिला जाय दिया जाता है दूध दे दिए पिला दिया जाता है तो साल दो साल के अन्दर तीन साल में वो सेमन जोग हो जाते हैं फिर सेमन चढ़ सेमन में भी हर एक प्रकार का नया नया कुल बीज निकलता है जिसको जो अच्छा लगता है जो आता है टाइम पर उसको अपना वो लगवाते हैं और फिर उपना उसका खान पीयन में हरा चारा नया नया सब इस समन निकला है सब पशु आहार क्या क्या सब निकला है सब खिलाने से वो जल्दी तैयार हो जाते हैं और उनका देखभाल इसी तरह से किया जाता है हरा चारा बोते हैं खेत में भूसा घास मिला कर खिलाते हैं उसको इसी तह से पशुपालन किया जाता है सीमेन जोगोई दो साल के बाद तीन के बाद दो सीमेन जोग हो जाते हैं फिर उनको अपना जिसको जैसा मिलता है सीमन वैसा अपना चढ़वा देते हैं कोई अच्छा से अच्छा चढ़वाता है कोई जैसा बताते हैं डाक्टर लोग वैसा वैसा अपना देहात में हम लोग करते रहते हैं दूधे आदि उससे ज़्यादा बढ़ता है उसका य जो जो पशु आहार खिलाया जाता है उससे दूध उनका बढ़ता है उनका स्वास्थय बढ़ता है और उ देखने में भी अच्छे लगते हैं यही सब किया जाता है